म्हाका सिनेमा पोवपा आवडटा वोयता हांव फोकोत विशांतां वोयतालीं पोयलीं आनी तींग चोड तियात्र तियात्र अेश जाताले पोयलेंच एक पावट एक तियात्र चोयलोलो म्हूज भुरगेपोणांत पुर्तुगेज कोल्वोंत म्हूण जॉन क्लारालो तो बोरो बॅस्ट तियात्र आहलो आनी आंत केन्नाय आम ओयताय चोवपा पूण सेमीगो चोड हांव सेमी टावारगे म्हाक चोड आवोडटाय आनी तेगेले तियात्र हांय दोन तीन चोयलाय बोरी स्टोरी आसोत तेगेली बोरें अेश कोन्न भुरग्यां देख दिवपा आसोत तेंगेलें तियात्रां बोरे भाशेन तो अेश कोन्न हें कोता तें ते तेगे बोरे आसताय तियात्र दुसरें फ्रेन्सीस दे तुंयांगेलेय आम तियात्र चोयताय तेगलेय बी आसताय बोरे बोरे स्टोरी काटाय ते लोकां अेश कोन्न अेश कोन्न आमचीं झाडां झाडां दोंगोर बिंगोर सोगळे कातोरपाचे तेंक लागोन हें आमकां हें म्हुणचे यें हायड्रोजन हें वारें उण जात तेक लागोन तें सांबाळपा हातीर अेश कोन्न मोरल दीन दुसऱ्यांक सांगताय अेशकोन्न म्हुळ्यार अेश कोन्न म्हाक बोरे आवडटाय तियात्र आनी चोड अेश म्हाका मुगे म्हाक लोकां वांगडा ओसपा चोड आवडटा मुगे फेमिली बाराबोरी आनी म्हाक बाराबोर आनी लोकूय जाय पोटा आनी ते लोका बारारी हांव वोयतां मुगे शेजऱ्या बारा बी हांव वोयतां सिनेमा तियात्र चोवपा